ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑی مذہبی روایت ہے یہ سب سے بڑی مذہبی روایت میں یہ پردے کا پردے کا خیال ہے پردے کے اندر ہی یہ عورتیں رہا کرتی ہیں اور مرد بھی تہذیب کے دائرے میں ہی رہتے ہیں وہ بھی اپنے مذہبی حساب سے ہی اپنے لباس کو وہ استعمال کرتے ہیں عورتیں خاص کر کر کے پردے کے ساتھ نقاب کے ساتھ وہ مذہبی روایت کو انجام دیتی ہی رہتی ہے اور شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو اسی اس میں نکاح کے بعد دعائیں دعائیں کی جاتی ہے دعا کرنے کے بعد لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس تقریبات میں بہت سارے ملنے والے اور رشتےدار دوست اور استاد سارے لوگ شریک ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک خوش نما ماحول ہوتا ہے اور اس مذہبی روایت میں خاص کر کے مسلمان برادری میں او بہت سی پابندی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کہ تاکہ کسی غیر محرم کا چہرہ نظر چہرے پر نہ پڑ سکے اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے مذہبی روایات و رسومات کے اندر رہنا پڑتا ہے اگر کوئی اگر بے پردگی کے ساتھ زندگی استعمال کرتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں تو یہ لوگ انہیں حقارت کی ںگاہ سے دیکھتے ہیں جس کے چہرے پر جس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا ہے لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں اور اسے بہت ہی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسے آدمی کی سماج میں اور مذہب میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے لوگ اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں بہرکیف مذہبی روایات رسومات کی رسومات کی پیروی کی جاتی ہے اور خاص کر روزہ نماز دعائیں ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے